हमरा दाँवमे जेनाति बहुते मण्डिल छै नामी नामी मण्डिल छै डीहवार बाबा छै विश्वतर्मा बाबा छै महादेव छै बासुतीनाथ छै जेनाति दरभंदा जिलामे मण्डिल छै तऽ मण्डिल बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ छै जेनाति राम भदवानते मण्डिल बनलै हन तऽ ई मण्डिलसभ बहुत बहुत बढ़िआँ छै रामे भदवानते मण्डिल अयोध्यामे तऽ ततेक सुन्दर बनलै हन जे जायवला छै देखयवला छै पूजा तरू अहाँ पूजा पाठ तरू सर झुता तऽ अहाँ प्रणाम तरू मिथिलाते इएह छियै जे सर झुतेलत हुनता चरणमे अपन पूजा पाठ तेलत जेना महादेव छै तऽ हुनते जल फूल देलत जल फूल दए तऽ पूजा पाठ तेलत नबेद देलत जेना बहुत आदमी एहन छै जे पूजा पाठ तेलत तऽ व्रत तेलत सहल सहल रहल उपास तेलत उपास तेलाते बाद फूल नबेद तबेद पड़ल महादेव तऽ जे भदवानते नबेद देलाते बाद थेलक थाना जे हम बाबाते नबेद देबै तहन हम थाना थेबै से मानने छै जेना अराहिनेपर मे मण्डिल यए बाबा तऽ तुशेश्वर यए बिदेश्वर यए तऽ अहाँ अपन एहन एहन मण्डिल छै जे अहाँ जाइ छियै धूमै फिरय लेल जाइ छियै धुमि फिरि तऽ आबै छियै जेना बाबाधाम यए तऽ बाबेधाम बहुत एहन आदमी छै जे जा रहल छै देखय सुनय लेल जाइ छै धुमि फिरि तऽ पूजा पाठ तेलत आयल ओतयसँ फेनो धुमि फिरि तऽ आयल तऽ अपन दूर बहुत छै बाबाधाम तऽ बुलैत देल सभ पएरमे फोँता वोँता भए देल बुलि नहि सतै छै बहुत आदमी एहन छै जे बुलैत बाबाधाम नहि जा सतैत छै